सानसेखालि आङो मोनसे जोंनि गामियावनो आरो हाबा जादोंमोन बे हाबायाव आङो खामानि मावनो थांदोंमोन थांनाय समायाव सासे मानसिया आंजों नायलायनो हायै मानसि दंमोन आंखौ सैयै मानसि बे मानसिया आंनि मावनाय दांनायखौ हामजाया आंखौ सैया सैया खालामदोंमोन अब्लाबो आङो बिनि सिं जानानै आङो खामानिफोरखौ मावदों गासै आगजुफोरखौनो आङो जोबजासे हेफाजाब होदों बे हाबा नखरनि मानसिजों अब्लाबो जाय मानसिया आंखौ सैया बिनि सिं जानानैब्लाबो आङो खामानिफोरखौ मावबोदों बिनि सिं जानानैब्लाबो मावनानै अब्लाबो रायजोफ्रा आंखौ आंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै आंखौ मोजां मोन्नानै आंखौ जेबो बुङाखै जाय मानसिया आंखौ सैया नायनो हाया बे मानसियाबो लासआव जेबो बुंनो हायासै बेबो गावनो गेजेन जानानै आंजों मिलायफैबाय बिदिनो मिलाय लायनानै जाय मानसिया आंखौ सैया बियो आंजों मिलायबाय मिलायनायनि गेजेरजों बेयो गावनो सिरि सिरि थायो जेबो मावा बियो आंनि मावनाय दांनायखौ बियो खेल खालामो माबादि मावदों बे मा खालामदों बे उन उन थाखोमानानै नायो आङो बिनि नायखोमानायखौ आङो खेर खालामा लासे आङो सिरि सिरि आंनि गोसोजों आङो हाबाफारिखौ आङो मावो आङो बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ बिदिनो सुनाय मानाय बिदिनो संनाय खावनाय बे खामानिखौ आङो मावनानै सुबुं माहारिफोरखौ आङो जानाय लोंनायफोराव गासैयावबो खामानियाव हेफाजाब होनानै बेजों लोगोसे रायजोफ्रा आंखौ मोजां मोनदों आंनि मावनाय दांनायखौ आरो जाय सुबुङा आंखौ नायनो हाया सैया बिबो आंखौ जेबो बुङा लासे बियो सिरि सिरियैनो सैयालासे थादों थादोंब्लाबो नाथाय बियो गोसो सिंजों गाज्रि मोन्नायखौ नागारा आंबो बिनि बेबादि सिरि सिरि नायनो हायैखौ आंनो आंनि खामानि मावनांगौफोरखौ गोसो होनानै आङो मावो बेबादिनो मावनानै दांनानै गोबां सुबुंफोरजों आङो लोगो लोगो मावफायो आरो सुबुंफोरजों गोबां बिदिनो मिनि खुसि मावै दाङै मावनानै दांनानै जोबजासिम हाबाफारियाव आङो रायजोफोरखौ सहाय होयो बेबादि सहाय होनायखाय रायजोफ्रा आंखौ मोजां मोन्नानै बिदिनो जोबनाय सिमाव मोजाङै मोजां बिसोरो आंखौ आखायाव लायो आरो आंखौ बिबादिनो मोजां होन्नानै बुङो आरो बिबादिनो गोबां सुबुंफ्राबो गोबां हाबानि खामानि मावनायाव दांनायाव लेंहोर लेंहोर जोबोर जोबोर रंजा बाजा गासैबो हाबाफारिखौ खुंनो हायो आर बिजों लोगोसे आरोबाव गोबां हाबानि सम नालाय गोबां बे जायफ्रा आंखौ सैया नायनो हाया बे मानसिया आंनिफ्राय जानगार जानगार थानाङो आरो मोखां सोम सोम जानानै बियो रायलायगौब्लाबो रायलायनो हाया जायो आरो गावनो बेबादिनो मिलायनो होन्नानै गावनो खाथि खाथि फैयो बियो आंजों गोरोबनो हाया आङो बियो सैयाब्लाबो आङो बिनि सिं जानानै बिनि आयथिं सिङाव थानानैब्लाबो आङो मावो दाङो बे हाबाफारियाव आङो गोसो होनानै बिखौ मोखां नायालासे बिनि गाज्रि सान्नायखौ बिनि नायनो हायैखौ खेर खेराया लासे आङो गोसो होनानै बे हाबाफारियाव आङो मोजाङै मावो जोबजासिमाव